हैलो हां जी मेरे कोल पैह्ले नोकिया दा फोन होंदा हा ओह्दे बिच्च सिर्फ अस न कॉल करी सकदे हे कन्नै ओह्दे बिच्च अस काल काल गै करी सकदे हे ओह्दे बिच्च कन्नै में गेम खेलदा हा सप्प आह्ली ते जेह्ड़े हून टैकनालजी ऐ जेहड़े हून स्मार्ट फोन आई गेदे न ते ओह्दे बिच्च अस काल बी करी सकनें पढ़ाई बी करी सकनें मतलब कि ऑल टैकनॉलजिकल चीजां न मतलब आनलाइन दिक्खी सकनें हून अस हून अस पैह्ले निक्के फोनै च फोन करदे होंदे हे हून बड्डे फोनै च अस फोन बी करी सकनें हून इक दुए गी अस वीडियो काल करी सकनें ते वीडियो काल निक्के फोने च ते होंदा नी ऐही हून बड्डा फोन आई गेदे न ते बड्डे फोने च अस बंदा कुतै बी होऐ ते वीडियोे काल करी सकनें ओह्दी लोकेशन लाई सकने कि बंदा हून इस टैम उप्पर कुत्थें खड़ोते दा हून अ'ऊं सांबैं ते बंदा जम्मू ऐ ओह्दा लोकेशन लाइयै अस पता लाई सकनें कि बंदा उत्थें खड़ोते दा ते हून अस इस टैम उप्पर ना टैकनॉलजी फोनै दी बड़ी बधी गेदी ऐ एह्दे बिच्च अस मतलब गाने सुनी सकनें पढ़ाई करी सकनें ऑनलाइन क्लासां लाई सकनें ऑनलाइन गै अस इसी मतलब यूज करी सकनें एह्दे बिच्च गै अस फार्म लाई सकनें ते असें इसी मतलब कि हून ना एह्दे बिच्च बड़ा किश ज्यादा आई गेदा ऐ इस टैकनॉलजिकल चीजां एह् ते चीजां ऐ मतलब कि फोनै बिच्च न इसी अस बड़ा स्हेई इस्तमाल इक तरह् एह् स्हेई इस्तमाल बी करी सकनें ते दुई चाल्ली अस गलत इस्तमाल बी करी सकनें हून बंदे दी अपनी अपनी सोच ऐ कुस चाल्ली करना मतलब स्हेई स्हेई इस्तेमाल करना जां कि गलत हैना ते बंदे पैह्लैं पता नी होंदा जदूं निक्का निक्का फोन हा ओह् ते असें पता नी ऐ हा सिर्फ फोन ते गेम खेलदे हे अज्जकल ते टैकनालजीकल फोन न ते एह्दा बड़े ओह् बधी चुके दा कारण बड़े बधी चुके इस्सै उप्पर अस फार्म ला ने पढ़ाई करा ने एह् ते जे अस मतलब कि घर बैठे दे आनलानन शापिंग करी सकनें हून असें कुतै जाना होऐ लाई लैओ असें नेईं पता होऐ कि अहें सांबा टू जाना मतलब ऐ अम्बरसर जाना अहें रस्ता नी पता अस हून ट्रेना च बैठे दे होगे अहें हून लोकेशन लानी इद्धरा कि अस बड़ी ब्रह्मैना बैठे न ते असें अम्बरसर जाना उत्थैं लोकेशन लाइयै लिखना कि बड़ी ब्रह्मैना टू अमृतसर अमृतसर ते उ'नें लोकेशन लाई ओड़नी जेल्लै अमृतसर पुजगे ते उन्नै आखना कि तुस पुज्जी गे इत्थैं लोकेशन रुकी जानी ते उत्थैं उतरना ते फ्ही उद्धरै लोकेशन लानी कि अहें गोल्डन टैंपल जाना ऐ जां होर कुतै ते अस उत्थैं मतलब कि पुज्जी सकनें न इस फोन दे जरिये ते इस फोन दे जरिये अस इस टैम उप्पर ना बड़ा किश करी सकनें न ते जो चाहे करी सकनें मतलब कुसै गी काल करी सकनें हून असें नेईं पता कि कोह्दा नम्बर ऐ हृून लाई लैओ असें फोन कीता ऐ कुसै ने मिगी फोन कीता ऐ अनजान नम्बर उप्पर हैना ते मै केह् कीता कि अनजान नम्बर उप्पर फोन कीता ऐ में हैनी पता कि एह् कोह्दा फोन आया ऐ ठीक ऐ ते में ओह्दे बिच्च नेट ऑन करना इक ऐप होंदा ऐ उस ऐप गी इंस्टॉल कीता उस ऐप दा नांऽ होंदा ट्रू कालर ठीक ऐ उसी डाउनलोड करियै ते उसी ओह्दे बिच्च मतलब कि ओह्दा नम्बर पाना ते हून लाई लैओ मेरै कोल कुसै मुड़े दा नम्बर नी ऐ हा उस मुड़े दा नांऽ चढ़ूी जाना कि इस मुड़े दा नांऽ एह् ऐ एह् मुड़ा तोआनू फोन करा दा हा जां कोई मतलब इस टाइप च ना अस फोन करी सकनें न हैना ते दिक्खो अज्ज दी टैकनालजी फोन च बड़ा किश आई चुके दा हून लाई लैओ असें पता नी ऐ कि इस कवाशनै गी कियां कड्डदे जियां काज थिटा टैन थिटा इस कवाशने कियां कड्डदे अस यूट्यूब उप्पर सर्च मारने होन्ने न अस यूट्यूब उप्पर सर्च मारना कि ये कवाशन कैसे निकालें एह् ओह् एह् कवाशन पूरा बोलियै ते एह् पूरा कवाशन बोलना बिच्च यूट्यूब च ते उस कवाशन दा समझना कि एह् इ'यां निकलेआ इसी एह्कड़ा फार्मूला मतलब एह् पूरा समझांदे न ठीक ऐ अज्ज दी टैकनालजी बड़ा शैल आई गेदी ऐ धन्याबाद